ہیلو گڈ مارننگ آپ لکشمی فرنیچر سے بول رہی ہیں میم مجھے نا صوفہ سیٹ بیڈ المیرا ڈریسنگ ٹیبل یہ سب چاہیے مجھے کیا آپ کے یہاں مِل جائیں گی بجٹ کیا ہوگا آپ بتا دے ایک بار کہ کتنے کتنے رینج میں ہوگا میم میرا میم میرا بجٹ ایک لاکھ کے اندر چاہیے میرے کو مجھے اچھی اچھی لکڑی میں چاہیے بگ سائز کنگ سائز کا تو اُس حساب سے آپ بتا دیجیے کیا کیا آفر ملیں گے کس طریقے سے ہو جائے گا ڈسکاؤنٹ اور کتنا ملے گا فورٹی پرسینٹ سے ٹھوڑا اور نہیں ڈسکاؤنٹ مل سکتا ٹھیک ہے شاپ کب کب اوپن رہتی ہے ٹھیک ہے میم میں وزٹ کرنے آؤں گی شُکریہ